हिते जा धंधा ॾाढा सुठा आहिनि माण्हू मिट्टीअ जा बासण ठाहींदा आहिनि गिलास मटकियूं मटका ऐं पथरु सां मुर्तियूं ठाहींदा आहिनि उन्हनि में शिव भगवानु जी मूर्तु जलाराम जी मूर्तु गणपतीअ जी ऐं सभु मुर्तियूं ठाहींदा आहिनि मतिलब त जाम मुर्तियूं ठाहींदा आहिनि ऐं उहे ॿाहिरां वारा माण्हू ईंदा आहिनि उहे मुर्तियूं ॾिसी करे ॾाढो मन ललचाइजी वेंदो अथन उन्हनि जो सभु वठी वेंदा आहिनि हितां खां मिट्टीअ जा बासण ॾिसी करे वायड़ा थी वेंदा आहिनि त ई त ॾाढा मिट्टीअ जा बासण ॾाढा सुठा ठहियल आहिनि ॾाढा मस्तु ऐं माइयूं उनसां पंहिजो सीटर ठाहींदियूं आहिनि ऐं शालूं ठाहींदियूं आहिनि अहिॾियूं मोहित मोहिंदड़ ठाहींदियूं आहिनि शालूं जेके ॾिसी करे ॿाहिरि वारा सभु हितां वठी वेंदा आहिनि शालूं ऐं खेतीबाड़ी बि कंदा आहिनि हिते जेके खेती बाड़ीअ में सभु उॻाईंदा आहिनि हूअ खेतीबाड़ी बि ॾाढी सुठी थींदी आहे हिते बरतन ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि सभु माण्हू ॿाहिरां अची करे वठी वेंदा आहिनि